हय सगळे आनी जे ब्रँडेड कंपनीचे शूज आसा तुका खंयचे जाय आल्हे हय नायकीचे मेळटले आसा दोन हजार तीन हजार आसा तूं घेता तशे वर हय स्पोट्स मेळटा हय डिसकावँट मेळटले तुक केन्ना जाय आल्हे हय तूं शॉपार विजीट करपा शकतलो ना डिलिवरी दिवपा शकना तूका शॉपार येवचें पडटलें कितले हय एक हय एक्शचेंज करूंक मेळटले कॅश मेळपा ना यें एक्सचेंज करून दुसरे शूज मेळटले

म्हणल्यार खंयचे जाय आल्हे तर तुका वेगळे मेळटले हय आनी डिसकावंटूय मेळटले तुका तुका जाय जाल्यार बरें हय फाल्यां विजीट कर पळय सकाळ फुडें यो णव ते स म्हणल्यार टायमींग आसा बरें ओके आं बरें